टंडो आदम टंडो अलए नवाब शाह सिंध गोमतीनगर इंद्रांनगर आलमबाग कमलानगर पी रोड आशियाना विकासनगर जानकीपुरम अलीगंज ढालीगंज निशादगंज आई टी इलाबाद मुंबई सीतापुर दिल्ली आगरा गोंडा चांदगंज अशोकनगर